गिदिर गिदिर बिलो माबा लैथोफोरावथ' मालाय जाहाजजों जाहाजजों लाङिजों गिदिर लाङि बोनानै बोखाङो आरो नाखौ ओमफ्राय सोरबा आरो बोरसि बोनो बिदिनो जे गिदिर गिदिरजों सारो मेसिंन नाव मेसिनफोरजों बेफोरबायदि बोखाङो लैथोफोराव जेनेबा माबाफोराव आरो लैथो गिदिर गिदिर माबाफोराव ओमफ्राय आरो जोंनि गामि ओनसोलाव आरो जोङो जेखाइफोरजोंनो गुरो ओमफ्राय आरो एख'नब्ला जों आखाइजोंबो हमो नाखौ आरो आस्रा जेफोरजों सारो जोङो ओमफ्राय आरो जेलेंबो बोयो आरो जोंबो बिदिनो जों आरो बारा गिदिर दैमा फुख्रि माबा बिलोफोरबो गैया नालाय दै फिसा दैमा फिसा बिलो बेफोरावनो जोङो जेखाइ जेखाइ मुस्रि ओमफ्राय आरो आस्रा जेफोरजोंनो जों बोखाङो जोंनि गामियावथ' जोंनि जागायावथ' खालि ना फुख्रि फिसिनायफोरा बै रौ मिरका कमल काट ओमफ्राय आरो सिल्फार बेनो गाहाय जोंनि ना फिसिनाया ओमफ्राय आरो बै बिलो फुख्रिफोराव आरो सें गोरि ओमफ्राय आरो फिथिग्रि मावा बेफोरखौल' मोनो बांसिनानो बांसिन नायानो गोमालांबायना खायसे खायसे दा आथिखालाव गोदोनि बायदि गैला हासुमुथ्रा बायदिसिना ना मोननायफोरा बेफोरो गोमालांजोब्बाय दा जोङो जोंनि जागायाव दा गाहाय ना मोननाया बे सें गोरि ओमफ्राय आरो माबा मावा फिथिख्रि बेफोरखौनो जों मोनो आरो जोंनि जागायाव ओमफ्राय जोंनि जागायावथ' स'क फिसा दङ जों ओरैनो बे स'कखौ जोंनो गोदोनि फास राखेब नामानो दखान होदोंमोननो बेनिखायनो राखेब स'क होननानै जों बुङो आरो नाम दोनदों ओमफ्राय बे राखेब स'कआवनो जों फानो जों गुरना मोननाय नाफोरखौ आरो सोरबाफोर फुख्रिफोर दंबा बेयावनो बोखांनानै फानो बे बेनो स'कआ ओमफ्राय आरो गोजानाव दं सिमला थांथारनांगौ आरो जों नाफोर लायनोब्ला बे स'क फिसायावथ' सानफ्रोमबो ना ओंखारा नालाय जों बायनो गोनांबाथाय जोङो सिमलासो थांनानै बायनानै जानो गोनां जानानै फैयो बेफोरबायदि दा जोंनि जोङोथ' खाथियाव बिलो बिला गैया नालाय हाग्रायावसो थांनो गोनां जाना होयो जोंनि ना गुरनाया बिदिनो हाग्रायाव जों ना गुरनो थाङो जेखाइ लानानै आरो खायसे जेखाइ गैयिफोरा जों आखाइजोंनो गोरोमो बेफोरबायदि खालामनानै जों नाखौ हमनानै जायो आरो बेफोरबायदि